हेलो ओला में बात हो रही है भैया आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर समय पहले मैंने आपको एक रास्ता बताया था जो कि कमानिया गेट से गढ़ा तक का था जिसमें मुझे जाना था बहुत अर्जेंट था बट आपने बोला कि आपको रास्ता समझ में नहीं आया और मैंने रास्ते की जानकारी गलत दी है जबकि ऐसा नहीं है मैंने रास्ते की जानकारी सही दी थी और आप रास्ता भटक चुके हैं इसी कारण से आप यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं और आप लेट हो गए हैं इसी कारण से मैं इस कैब को अब रद्द करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप लेट आएंगे और मैं वहाँ लेट पहुंचूंगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा इसीलिए मैंने अब अन्य रास्ता ढूंढ लिया है वहाँ जाने का तो मैं इस कैब को मैं रद्द करती हूँ और इस कैब को रद्द करने का कारण यही है कि आप अभी तक नहीं आए हैं आप लेट हो गए हैं इसी कारण से मुझे ये कैब को रद्द करना है और आपका कहना ये है कि आप लेट इसीलिए हुए हैं कि मैंने आपको जो रास्ता बताया था वो गलत स्थान बताया था जबकि ऐसा नहीं है